नव्यान जल्मल्ल्या गोरवांची जतनाय म्हटल्यार तेमकां तेमच्या आवयचें दूद पियोपाचें उरता तेमच्या पाडकांक किंवा रेडकांक मागीर तेमकां हाडून दुसरे कडेन बांदपाचो उरता किद्या काय म्हळ्या ती तितू घुस्पोन तेगे आवयले दुरीग उसपोन तेमका मरपाक सुदा ती शकता तेका लागोन तेमकां वेगळो हाडून बांदपाक पडटा मागीर तेमकां दिसा दोन पाटी दूद दिवपाक पडटा आवयचें व्हरून तशीच मागीर जशी जशी ती व्हड जातात तेन्ना तेमकां खावड घालपाक पडटा तण घालपाक पडटा जर तीं शेणान सगली बुडबुडलां जाल्या तेंकां न्हावणोपाक पडटा अशें करून ह्या नव्यान जल्मल्ल्या गोरवाची जतनाय करपाक येता